हून तुसें मिगी इक कोआश्चन पुच्छेआ के ऐक्सपीरियंस अपना सनाओ के ब्लैक एंड वाईट दा ते में तुसेंगी सनाना चाहन्ना कि जिस बेल्लै में फोटोग्राफी शुरू कीती ऐ ते उस बेल्लै थोह्ड़ा ब्लैक एण्ड वाईट दा नेईं हा उस बेल्लै कलर दा गै जमाना चलै दा हा क्योंकि मेरे जेह्ड़े फादर साह्ब न ते ओह् सनांदे बी हैन के जिस बेल्लै ओह् उनें कम्म शुरू कीता हा ते उस बेल्लै ब्लैक एण्ड वाईट गै फोटो होंदे हे ते ओह् केह् करदे हे के जेह्ड़े फोटोग्राफर मतलब जियां उसलै अज्जकल ते बड़ी स्हूलियत थ्होई गेदी फोटोग्राफरें गी जेह्दी बजह कन्नै हून मशीनां बड्डियां बड्डियां करोड़ां रपेऽ दियां मशीनां जेह्ड़ी लग्गी दियां ओह् मतलब केह् होंदा कि हून मतलब मैमरी कार्ड इक जियां अगर तुसेंगी पता होग कैमरे बिच्च मैमरी कार्ड पौंदा ते मैमरी कार्ड दा केह् होंदा कि मैमरी कार्ड कड्ढेआ ते सिद्धा लैब आह्लें गी दित्ता लैब आह्लें दो मिनटें च ओह्दा प्रिंट कम स कम कोई थुआढ़े बैठे बैठे दे गै दस्सें मिनटें च तुसेंगी प्निंट थ्होई जाहग ते ओह्दे बाद इक कि निक्की हून छोटी छोटी मशीनां चला दियां जेह्दे बाजै केह् होंदा कि तुहें इक मिनट दे अंदर अंदर फोटो थ्होई जंदे ठीक ऐ ते ओह्दे बाद केह् होंदा कि जियां ओह् अगर मेरा एक्सपिरिंस दिक्खेआ जा ते ब्लैक एण्ड वाईट केह् होंदा कि अज्जकल दे जेह्ड़े कैमरे न ओह्दे बिच्च इक इक आंदा इक ऐप आंदा ओह्दे बिच्च केह् होंदा केह् तुस अगर कलर फोटो न ते कलर फोटो गी तुस ब्लैक एण्ड वाईट बिच्च कनवर्ट करी सकदे ओ ते ओह् में कदें कुतै थोह्ड़ा बहुत कीते दा क्योंकि ओह्दे बाद ओह्दी जेह्ड़ी अपनी मतलब ब्लैक एण्ड वाईट दी केह् होंदी के जेह्ड़ी पुरानी यादां न ओह् ताजी करदे न लोक कि भई ब्लैक एण्ड वाईट इस गल्ला कढांदे ते हून ऐसा बी होंदा हून लोक जेह्ड़े हैन जिंदे कोल ब्लैक एण्ड वाईट फोटो पेदे होंदे न ते ब्लैक एण्ड वाईट फोटो केह् होंदे ओह् मिगी सनांदे कि भई एह् साढ़ा इक मतलब दादे परदादे दा फोटो पेदा क्योंकि उस बेल्लै चलदे गै ब्लैक एण्ड वाईट फोटो हे ते ओह् मिगी अपना फोटो दिंदे ओह् आखदे कि एह् यार ओह् कोशिश करेआं कि इसी ब्लैक एण्ड वाईट टू कनवर्ट होई जा कलर बिच्च ते असें ओह् बी करने होन्नें ते मतलब असें कीते दा इक बारी केह् होएया हा में अपनी गै गल्ल सनानां इक बंदे ने मिगी फोटो दित्ता ओह् बड़ा इ'यां खराब जनेहा फोटो हा मतलब ओह्दा केह् होए दा हा कि हून पराने बजुर्ग हे बजुर्गें दा फोटो केह् हा ओह् ना कोई उंदा अद्धा फोटो जेह्ड़ा हा ओह् खराब हा फिर उनें आखेआ अहें एह् साढ़ा इकलौता इक फोटो ऐ साढ़े कोल पेदा साढ़े दादे दा एह् सानू कि'यां बी तू बनाइयै दे ते हून ते खैर जेह्ड़ी अज्जकल दी ओह् ऐ बड़ी एडवांस टैक्नोलजी आई गेदियां साढ़े कोल मशीनां आई गेदियां ओह्दे बाद मतलब कि तुसेंगी पता होना के फोटोशाप इक ऐप ऐ फोटोशाप बिच्च केह् कीता फ्ही मैं बी बंदे कोल मतलब किसे कोल जेह्ड़ा साढ़ा डिजाइनर होंदा जेहदे ओह्दे कोल गेआ ते मैं उसी सनाएया कि यार एह् फोटो बड़ा ही कीमती फोटो उनै दे आस्तै क्योंकि सानू ते साढ़ी ते कोशिश इ'यै रौंह्दी कि लोकें गी अच्छे कोला अच्छा कम्म करियै देओ क्योंकि एह् चीजां ऐसियां होंदियां एह् मुवमैंटस बापस थ्होई नी सकदे उ'नेंगी हून जेह्ड़े दादे परदादे दा फोटो ऐ एह् कोई कुसै दी एलबम बिच्च कढांदे कोई केह् मतलब कोई ऐसी चीजां होंदियां जेह्दियां मतलब बड़ी परानियां परानियां फोटो पता नी मतलब थ्होई जंदियां न ते फिर उ'यै सना दा हा कि उनें मिगी इक फोटो दित्ता ओह् आखदे कि यार एह् मतलब गौरव जी एह् फोटो ऐसा फोटो ऐसा ऐ साढ़े दादे दा ऐ ते क्या तुस एह् फोटो मतलब सानू बनाइयै देई सकदे ओ में उनेंगी सनाया कि एह् ते बड़ा थोह्ड़ा दिक्कत आह्ली गल्ल ऐ लेकिन अस कोशिश पूरी करगे उनें आखेआ कि कोशिश नी करनी इसी बनाइयै देना ते में उनेंगी केह् न होंदा में केह् में उंदे कोला फोटो लेई लेआ में फेर गेआ बंदे कोल ते में आपे बैठेआ ते में उसी सनाया कि इ'यां इ'यां एह् फोटो बनाऽ उनें बड़ा ट्राई कीता ट्राई कीता ते असें थोह्ड़ा हारा बड़ी मैह्नत मारियै ऐ ते ओह् फोटो रेडी कीता असें इक मैं ओह्दे बिच्च केह् न ओह्दा इक फोटो ब्लैक एण्ड वाईट बी कढाया ते में उसी कोशिश कीती कि इसी अज्ज दे जमाने बिच्च कलर बिच्च बी करियै देआं में फिर उनेंगी जेल्लै ओह् फोटो बनाया में उनै दे कोल घर गेआ उनें मिगी जेल्लै ओह् फोटो दिक्खेआ ते उनें इक्कै चीज सनाई उनें आखेआ कि तू साढ़ी लाज रक्खी उड़ी साढ़ै जेह्ड़ा दादे दा परदादे दा फोटो हा ओह बेटा बड़ा ही अच्छा बनाया तूं ते मतलब असेंगी बड़ी खुशी होई ऐ कि साढ़ा फोटो जेह्ड़ा असें थोएआ क्योंकि असें ते इ'यै सोचे दा हा कि फोटो सानू थ्होई नी सकदा एह् फोटो लास्ट फोटो हा उना दा पिता दा क्योंकि पिता दी ऐह्मियत उयै जानी सकदा मतलब नेईं होन ते हून एह् जेल्लै एह् फोटो मैं उ'नेंगी दित्ता ते उनें बड़ा अच्छा कीता उनें आए मेरे कोल ते उनें मेरे सिरा पर हत्थ रक्खेआ उनें आखेआ कि बेटा मतलब एह् फोटो बनाइयै तू साढ़े पर मतलब इक एहसान करी ओढ़ेआ में केहा एहसान दी गल्ल नीं ऐ साढ़ा एह् होंदा कि कम्म अच्छा करियै देओ कुसै गी नेईं ते करियै गै नेईं देओ ते रेही गल्ल अज्जकल दी फोटोग्राफी दी अज्जकल ते लोक सिर्फ अपने फायदे आस्तै फोटोग्राफी करदे न कि पैसा थ्होई जाहग उ'नेंगी मतलब नेईं ऐ कि कोई बी कुसै दी मतलब आखदे ना कि कुसै दी मतलब कि

सोची समझी नी सकदे ओह् कुसै गी कुसै दा दुक्ख नी समझी सकदे दर्दा दा नेईं समझी सकदे हून हस्सना हस्सना असें इयै गल्ल होंदी कि कोई अगर साढ़े कोल अगर में फोटोग्राफर आं साढ़े मतलब बजुर्गें इयै गल्ल सनाई दी अहें पुत्तर मतलब केह् करेआं कि पैसा बी कमाने लेकिन एह् ऐ कि कोई गरीब कुड़ी अगर तेरे कोल आई जंदी केह् बेटा भाई हमारा फंक्शन है आपने करना है ते अस केह् करने होन्ने रेट बिल्कुल जीरो लाई ओड़नै केह् पता अस घरा बी लाई ओड़ने होन्ने क्योंकि गरीबें दा कु'न बनदा ते इस गल्ला कि अस सोचने होन्ने कि चलो यार साढ़ी बी भैनां न ते किसे भैन दा घर बस्सी जा उसी एह् नी लग्गै कि यार साढ़े घर बिच्च फोटोग्राफर नेहा क्योंकि एह् फोटोग्रैफी इक ऐसी चीज होंदी ऐ कि एह् दिक्खो मैमरीज होंदियां ब्याह् रोज नी औंदे ब्याह् रोज नेईं होंदे ओह्दी बजह कन्नै केह् होंदा कि अगर जियां ब्याह् होंदा सारे मूवमैंटस केह् होंदा फोटोग्राफर कैप्चर करदा पंत परोह्त ते एह् ब्याह् पढ़ाइयै चली जंदे इक फोटोग्राफर इक ऐसा होंदा कि फोटोग्राफी बिच्च केह् होंदा केह् तुआढ़ी हर मूवमैंट ओह् कैप्चर करदा मतलब पूरे स्टाटिंग कोला लेइयै मतलब जेल्लै कुड़ी दी विदाई होंदी उत्थै धोड़ी ओह् पूरा कवर करदा होर जेल्लै ओह् उनेंगी एल्बम दिंदा जेइयै ते ओह् बड़ी खुशी आह्ली गल्ल होंदी ऐ ते सानू बी इयै लगदा कि यार चलो अच्छा होएया कि असें बी कम्म अच्छा करियै दित्ता कुसै गी चलो इयै चीजां सोचियै अग्गें अग्गें बी करागे अगर साथ देग ते असें एह् कम्म करदे रौह्ग गरीबें दा बनगे ते इस्सै लेई जय माता दी सारें गी